हॅलो हांवें कॅब बूक केल्ली तुमी तुमकां एड्रेस बीन सेंड केल्लो तुमी म्हाका व्हरपा येवपाचे आसले हां त्या जागेर आसा तुमी खंय आसा मातशें सांगतात ना तुमी मातशें पयस आसात आमचे दुसरे सायडीन हांव जे तुमकां सांगले त्याच जाग्यार उबे आसा आनी म्हाजे वांगडा आनी दोग जाण बीन आसात सो तुमी ज्या जाग्यार आसा थंयच्यान तुमकां परत टर्न घेवचो पडटलो आनी स्ट्रेट देवळा कडेन येवचें पडटले आनी देवळा कडल्यान मागीर लॅफ्ट घेवपाक जाय एक काम करात तुमी आमी जे लोकेशन धाडला तें तुमी गुगल हेजेर घालात आनी डायरेक्शन चॅक करात हय आमी खूब टायम जालो हांगाच उबी आसात ओके तुमी तशेच स्ट्रेट येयत रावात सो मुखार जशें तुमी येतले तेन्ना तुमकां थंय एक झाड दिश्टी पडटले वडाचे ते झाडा कडल्यान मातशे मुखार वचून जो टर्न आसा तो घेवपाचो आनी थंयसरल्यान स्ट्रेट घेवन थंयच एक शॉप आसा थंयच आमी बी आसात हय मातशे तुमी बेगीन येयात आमकां एअरपोर्टार पावपाक जाय बेगीन ऑलरेडी आतां टायम जाल्लो आसा लायक हाफेन लेट आसात आमी हय हय त्याच सायडीन येवपाचे हय थंय पावतकच तुमकां लॅफ्ट घेवंक जाय ना हांवेच बु बूक केल्ले म्हज्याच नांवाचेर आसा म्हजोच नंबर आसतलो हय मातशे बेगीन येयात आतां परत स्ट्रेट येवन जे तुमकां मुखार शॉप दिसतले थंय तुमी रावपाक शकतात